हम जब छोटे थे तो हमारी मम्मी अमरुद के पौधा लाई नर्सरी से तो फिर वो गड्ढा वड्ढा कन के उसको लगाई तो मैं पूछी कि मम्मी ये क्या है तो मेरी मम्मी बोली अमरुद का पेड़ पौधा है तो फिर मम्मी से मम्मी ने लगाया उसको अच्छे से पानी उनी डाली फिर बारिश उरिश हुआ उसका पौधा और अच्छा हो गया तो फिर उसने फूल लिया फिर उसमें फल भी लगा फल फिर जब फल लगा तो हम उसको तोड़ के खाए वो बहुत अच्छा लगा बहुत मीठा मीठा लगा तो फिर उसके बाद हम अपने ससुराल आए तो हमें हमें भी बहुत शौक था कि हम भी अपने मम्मी की तरह पौधा उधा लगाएँगे अच्छे से फल वल लगेगा तो फिर मैं अपने सा हस्बैंड से बोली कि आप भी नर्सरी चलो नर्सरी से पौधा लाते हैं हम सब भी लगाएँगे फिर आम का पौधा लाएँ आम का पौधा हम सब हम आम के पौधा लगाए आम का पौधा गड्ढा खन के फिर उसमें पानी उनी डालने लगे फिर छोटे से अच्छा से बढ़ने लगा फिर खूब बड़ा हुआ जब पौधा तो फिर उसमें फल लगा फिर बौर आया ओर तो उस फल उल लिया फिर उसके बाद फिर हम अपने फिर हम गए नर्सरी से फिर अमरुद के पौधा लाएँ अमरुद भी लगाएँ उसमें भी फूल उल लगाओ और उसके बाद फल उल लिया फल हा सब सारे हम मिल के मतलब परिवार वाले सब सारे मिल के खाते थे फिर फूल उल भी सब हर तरीके के फूल उल भी लगाने लगे उसके पौधा ओ पौधा पक ला के